شادیوں کی بات کریں اگر شادیاں اب جو ہوتی ہیں اور پہلے جو ہوتی ان میں بہت بڑا ایک فرق آ گیا پہلے جو شادیاں ہوتی تھیں وہ گھروں سے ہوتی تھیں تو ان میں اگر ہم دیکھیں تو انتظام کرنے کے لیے اور پہلے دیکھیں تو کنویں سے پانی کھینچا جاتا تھا تو اس میں نل سے پانی لیا جاتا تھا اور نل سے پانی بھرا جاتا تھا اور پینے کے لیے بھی نل سے ہی پانی نکالا جاتا تھا تو ایک آدمی اسی کے لیے ہی متعین کیا جاتا تھا کہ وہ برابر نل سے پانی بھرتا رہے اور وہ اس میں نکالتا رہے اور پانی بھی کئی طرح کا یوز ہوتا ایک تو پینے کے لیے یوز ہوتا ہے پانی اور دوسرا جو ہے کھانے پکانے کے لیے یوز ہوتا ہے پانی اب اگر ہم اس ماڈرن یوز میں ماڈرن ٹائم میں اگر ہم دیکھیں کہ ہم پانی شادیوں جیسی بڑی تقاریب میں پانی کیسے یوز کرتے ہیں تو اس ماڈرن ٹائم میں جو لوگ پانی یوز کرتے ہیں کیونکہ آج کل کی شادیاں اب گھروں سے نہیں ہوتی وہ اب ہوتی ہیں ڈائرکٹ لان سے میریج لان سے تو وہاں پہ پانی جو ہے یوز ہوتا وہاں پہ پانی کا انتظام باقاعدہ وہ لوگ پہلے سے ہی وہاں ان کا خود کا ہے وہ لوگ باقاعدہ خود کرکے دیتے ہیں وہاں ان کے سمرسیولس لگے ہوتے ہیں تو پانی دو بھاگوں میں دو اس میں ڈوائڈ ہو جاتا ہے ایک کھانا پکانے کے لیے جو پانی یوز ہوتا ہے وہ سمرسیولس وغیرہ سے بھرا جاتا ہے اور جو آج کل لوگ پانی پی رہے ہیں انہیں یہ پانی پسند نہیں آتا انہیں پانی چاہیے فلٹر والا وہ پانی یہ پینا پسند نہیں کرتے ہیں کہ ہم یہ سادہ پانی یہ پانی پئیں تو وہ لوگ پانی پینا پسند کرتے ہیں فلٹر والا تو اس کے لیے ہم لوگ جو ہے وہ فلٹرڈ پانی کے جو واٹر کولر ہوتے ہیں یہ وہ لوگ تو ہم وہ لگواتے ہیں آج کل یہ ماڈرن سوسائٹی ہو گئی ہے ماڈرن ماحول ہو گیا ہے تو اس لیے اس کے لیے یہ لگوانا پڑتا ہے تو دو حصوں میں پانی کے تقریب انتظام کرنے کے لیے دو حصوں میں اب اس کا انتظام ہوتا ہے ایک کھانا پکانے کے لیے پانی کا انتظام الگ ہوتا ہے اور پینے کے پانی کا انتظام وہ الگ ہوتا ہے کھانا پکانے کے لیے جو انتظام ہوتا ہے وہ تو میرج لان والے خود کرتے ہیں کہ اس میں آپ کا سمرسیول لگا ہے آپ جتنا چاہیں بھر لیں وہ بھی صاف ہوتا ہے لیکن پینے کے لیے لوگ جو ہے وہ پسند نہیں کرتے ہیں یہ پانی تو اس کے لیے واٹر کولرس جو ہیں فلٹرڈ پانی ہے اس کے واٹر کولر باقاعدہ اس کا انتظام کیا جاتا ہے وہ لگائے جاتے ہیں تو یہ